जोंनि ओनसोलाव जोङो जिहेथु गामिनि ओनसोलाव थायो बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव दंफां लाइफां दङ बे दंफां लाइफां मोजां दामि दंफा जेरै सिगुन थिथासाफ गामारि बेफोरखौ जोङो न'वाव गायनानै दोनदों एबा गामिनि मानसिफ्रा गायनानै दोनदों जेब्ला जोंनि थाखाय फैसानि अभाब जायो जोङो बेफोरखौ दान्नानै फान्नानै जोङो जोंनि न'खरखौ सुंनो अभाबफोरखौ सुंनो हायो आरो बेबायदिनो सम्फदफ्रा जोंनि थाखाय जोङो गोबां समाव नुनो मोनो फाहारावबो दङ फाहारनि दंफां लाइफांखौबो गोबाङा लाबोनानै फानफैयो नाथाय बांसिन दंफां दान्नाय दंफां दान्नायाव जोंनि जिथु इनभारमेन्ट बे गाज्रि जांलांनो हमदों नाथाय जोंनि गामियारि थानाय दंफां लाइफांखौ जोङो फान्नानै जोंनि जिबनाव जि अभाब दङो बेफोरखौ जोङो सुंथ'नो हायो आरो जोंनि खाथियाव दैसा थानायलाय बे दैसानि अन्थाइफोरखौबो मोनसे नेचारेल रिसर्च हमना लानो हायो आरो बे अन्थाइफोरनिफ्राय गोबाङानो दिनै गावसिनि न'खरफोरखौ खुंनो हादों आरो गावनि नख'रफोरनि जिथु अभाब बेफोरखौ फोजोबनो हादों बेखायनो आं सानो बे दैसानि जिथु रिसर्च दैसानिफ्राय मोन्नाय जिथुनोखि अन्थाइ बाला बेफोरखौ फान्नानै गोबाङा दिनै गावसिनि नांगौखौ सुफुंनो हादों